हमरा आर छै डान्स आर करय लेल आबै नहि छै से डान्स अपना अपना मनसँ करै छियै ब्याह शादी गाँवमे होइ छै लोक दोस्त महीमके ब्याहमे जाइ छियै डान्स अर करै छियै तऽ देखै छै बढ़िआँ डान्स करै छै तऽ हर जगह तनि मनि बोलबै छै जे हँ ई डान्स डान्स कनि बढ़िआँ करै छै लड़कीके भी साथ डान्स करि सकै छै जाइ छियै बढ़िआँ डान्स करै छियै मौका मिलै छै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ मंचपर जायके तऽ जाइ छियै डान्स करै छियै आ सिखय लेल तऽ कहीँ नहि गेलियै हन अपनेसँ घरमे सीखै छियै वाइस बजाए कऽ डेक बजाए कऽ सीखै छियै जे हम बढ़िआँ डान्स करय लेल अपने सिखबै लेकिन रुपैआ दए कऽ कहीँ नहि सिखलियै बड़ा बड़ा मंच मिलै छै अइसन नहि छै जे नहि मिलै छै से छोटे मिलै छै लेकिन मिलै छै बोलबै छै जे एगो लड़का देखै छियै ब्याह शादीमे जाइ छै डान्स बढ़िआँसँ करै छै ओकरा बोलाहो जाइ छियै डान्स अर करै छियै तऽ रुपैआ पैसा दै छै बढ़िआँ डान्स करै छियै तऽ आइ बड़ा बड़ा मंचपर अभी तक ओहन नहि गेलियै हन लेकिन तनिए मनि गेल छियै डान्समे डान्स करय लेल आबै छै अइसन नहि छै जे नहि आबै छै हलके फलका आबै छै लेकिन आबै छै डान्स करै आ डान्स करनाइ कला कोनो खराब नहि छै ओहो जरूरी छै ओहो हरेक आदमीसँ होनाइ नहि पार लगै छै डान्स सिखनाइ ओहो सीखय खातिर बड़ी मेहनत करय लेल पड़ै छै घरेमे किएक नहि करतै सिखतै डान्स लेकिन घरमे मेहनति करतै तभिए डान्स सिखतै डान्स सिखनाइ कोनो खराब थोड़े छै कह कहि दै छै बहुत लोक जे हइ हइ डान्स करै छै पागल छै ई छै ओ छै लेकिन गलत करै छै ओकरा सपोर्ट करयके चाही जे हँ डान्से करि रहलै हइ जे लाइनमे ओकरा अच्छा लागि रहल हइ सपोर्ट करयले चाही डान्से करि रहलै हइ तऽ खूब बढ़िआँसँ डान्स करि रहल हइ से आबै छै नहि सोशल मीडियापर कहियो नहि कहियो वायरल भैए जेतै नहि वायरल होतै दोसरे जगह डान्स करतै वायरल होबे करतै रुपैआके कमाइ होबे करतै तऽ ओकरा सपोर्ट करयके चाही ओहि वजहसँ डान्स कोनो खराब चीज थोड़े छिकै नृत्य खराब चीज होइ छै अपना सीखयके चाही नहि आबै छै जकरा ओहो सीखय आ जकरा कोशिश छै जे हँ हम डान्स सिखयके छै जाय क्लासे जोइन करय नृत्य क्लास जोइन करि लए सीखय डान्से आ नहि तऽ अपनेसँ पार लगै छै तऽ अपने क्लास जॉइन करि लए अपने घरमे दू गो बॉक्स राखि लए गाना बजाए कऽ कोशिश करय एक दान नहि हेतै दू दाने हेतै तीन दाने हेतै होबे करतै आइ नहि होलै कल नहि होलै परसू नहि होलै होबे करतै आइ नहि विहान अगर प्रयास करतै कोशिश करतै तऽ होतै केना नहि कोशिश अगर छोड़ि देतै जे हँ एक दान करलकै नहि होलै कहतै हौ मोन नहि लगै छौ हम नहि करबहु गलत करतै कोशिश करतै जे हँ करि रहली हन होबे करतै कोशिश करतै तऽ नहि केना नहि होतै ओकरा मेहनति नहि करतै कहतै हम एक्के दानमे सीख लियै तऽ एक दानमे थोड़े होइ छै घरेमे करतै जेबै बाजा बजाइ दै आ अपन जे डान्स करि रहलै हइ ओकरे डान्स देखि कऽ ओकरेमे सँ करय ओ तनि फास्ट करै छै तू तनि सलो करबिही आ धीरे धीरे सीख जयबिही अपने आ जायत फास्ट कएल तऽ अहूँ ओकरेमे सँ सीख जयबै खातिर नृत्य खराब चीज नहि छिकै नृत्य करना चाही आ ओहिसँ बढ़िआँ लोक कहै छै अइसन नहि छै नहि बहुत लोक बढ़िओँ कहै छै बहुत लोक खराब कहै छै खराबके लिए तऽ नहि किछु कहि सकै छियै लेकिन ई कहि सकै छियै जे सपोर्ट करयके चाही ई नहि कि कहि दै कि खराब तऽ खराबे सपोर्ट करयके चाही डान्स कोनो खराब चीज नहि छिकै कला एक नम्बर चीज छियै कला करयके चाही